ہندوستان ابتدا سے ہی مذہب کی رہنمائی حاصل کرتا رہا ہے یہاں کے لوگ ہر وقت اپنے رہنماؤں کو یاد کرتے ہیں خداؤں اور بھگوانوں کی آرتی اور عبادت میں لگے رہتے ہیں یہاں کے عوام ہر وقت اس امید میں رہتی ہے کہ خدا اور بھگوان سے کچھ نہ کچھ مدد ملتی رہے جیسا کہ ہر روز صبح اٹھ کر سورج نمسکار اور فجر کی نماز پڑھنا یہ دن کی ابتدا اسی لیے عبادت و پوجا سے کی جاتی ہے تاکہ خدا و بھگوان کے مہربانی ہم پر برستی رہے بعض حضرات مندروں میں جاتے ہیں پجاریوں سے ملتے ہیں اور اپنے مقدر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہیں اسی طرح مسلمان لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں اور اپنی روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے وظائف پوچھتے ہیں تاکہ ان وظیفوں کے عمل کرنے سے وہ اپنی روحانی تربیت کو مکمل کر سکیں